नमस्कार हांव सुचिता नार्वेकर उलयतां आयस एन स्पायस रॅस्टोरंट न्ही हांवें न्ही स्विगींतल्यान तुमचे कडच्यान ब्लॅक फॉरस्ट केक ऑर्डर केल्लो हय पूण जालां कितें तो केक न्ही म्हजे कडेन येवच्या पयली डिलिवरी जावच्या पयली वितळिल्लो आनी ताका लागून म्हणजे तो वितळून इतलो बुरसो जाल्लो ताका लागून आमी जें सॅलॅब्रेशन करपाचें आशिल्लें ताका खूब प्रॉब्लेम जालो म्हणजे सगळो वितळून ताचें उदक उदक कशें जालां आनी ताज्या खातीर म्हाका ही म्हजी डिलिवरी परत तुमकां रिटर्न करची पडटली तुमी जर परत येवन तें व्हेलें जाल्यार म्हाका चड बरें जातलें आनी म्हजे पयशेय दियात ना तर म्हाका दुसरो केक उपलब्द करून दियात देव बरें करूं तुमी म्हजी ही कागाळ आयकली म्हणून खरेंच हांव तुमचें उपकारी आसा तुमी जाता तितलें बेगीन म्हाका म्हजो दुसरो केक उपलब्द जर कोरून दिलो जाल्यार चड दे बरें जातलें हय हांव तुमची वाट पळयता देव बरें करूं